हेलो जय झूलेलाल मां आशा थी ॻाल्हायां इहा डांस अकेडमी आहे मूंखे डांस सिखिणो आहे भ भरतनाट्यम जो मुंहिंजो हुन में रुचि आहे और हुते घणा क टाइम कॾहिं सेखारींदा आहियो तव्हां और घणो टाइम सेखारींदा आहियो ऐं घणो चार्ज कंदा आहियो न मूंखे इंटरेस्ट आहे मूंखे मां ॾिठो तव्हांजी अकेडमी जे बारे में पढ़ियो सभु आहियो तव्हांजो हो एडवरटाइजमेंट आई आई हुई त मां हुन एडवरटाइजमेंट मां तव्हांजो एड्रेस कढियो आहे ऐं मूं न डांस कॾहिं न कयो आहे मां ईअं त फ़क्शन वग़ैरह में थोरो घणो कंदा आहियूं बाक़ी प्रोपर डांस न कयो आहे कॾहिं हा कठिन डांस आहे त ई तॾहिं त मां तव्हांखे एक्सपी हा हा मा ॾ ॾेई सघंदमि हा हिन ॻाल्हि जी हुअ न कयो

हा हा उहो बिना प्रेक्टिस जे त छुटिजी वेंदो न सॼो हा न हा हा हा मूंखे कंफ़र्म आहे मां कंदमि मां कोशिशि पूरी कंदमि पूरो पंहिंजो हंड्रेड परसेंट ॾींदमि ऐं तव्हां कॾहिं मूंखे टाइम हा मूंखे करिणो आहे ऐं तव्हांजी घणी फ़ीस आहे कहिड़े कहिड़े ॾींहुं अचिणो आहे मूंखे हा ठीकु आहे ठीकु आहे न मां वर्किंग बि आहियां मां छंछरु आरतवारु ॾींहुं अची सघंदी आहियां

हा छंछरु आरतवारु ॾींहुं मूं फ़्री हूंदी आहियां न त मां घर में प्रेक्टिस बि करे वठंदमि उहो मां करे वठंदमि एडजस्टमेंट करे वठंदमि शाम जो ऑफ़िस मां अची करे हिकु किलाकु ॾेढि पंहिंजो पहिरीं हुन खे ॾी ॾेई छॾींदमि

हा बिल्कुलु बिल्कुलु पैशन जा आहिनि न विच में छॾिणो कान्हे मूंखे सिखिणी ई आहे न न न कला हा हा हा मुंहिंजो नालो नोट करे वठो ऐं तव्हां पंहिंजो एड्रेस मूंखे ॾेई छॾियो नोट कराए छॾियो हा

ठीकु आहे हा त मां न अची सघंदमि ठीकु आहे हा

ठीकु आहे ठीकु आहे मूंखे पैशनस आहे मां कंदमि हिन खे मां सोचियो आहे बिल्कुलु पको आहे तव्हां मूंखे पूरो पंहिंजो पंहिंजो वाट्स अप कजो ऐं मां तव्हांजो एड्रेस बि पंहिंजो वाट्स अप कजो सभु कुझु ऐं डिटेल ॾिजो त मां हा त हा डेली ईंदमि ठीकु आहे हीअ सुठी ॻाल्हि आहे न हा

जय झूलेलाल जय झूलेलाल